दिक्खो जी जित्थै तक्कर डोगरी भाशा दा सोआल ऐ एह् ते बड़ी मिट्ठी बोल्ली ऐ ते जे अस दिक्खने आं बपार करने ताई जां कोई चीज खरिदने ताईं जदूं अस ग्रां तू शैह्रें आह्ली बक्खी औन्ने आं ते अगर अस डोगरी भाशा दा प्रयोग करचै ते असें गी बी बडा फायदा होग ते दुऐ गी बी इस चीज गी समझने ताईं बडी गै स्हूलत मिली जाह्ग जि'यां के साढ़े घर कोई ना कोई फंक्शन चलदे गै रौंह्दे न कदें ब्याह ऐ कदें मुन्नन सेरामनी कदें किश ऐ ते इस करियै ना असें गी डोगरी भाशा दा मता शा मता प्रयोग करना चाहिदा जेह्दी वजह् कन्नै जेह्ड़ी कि भाशा दा बी उत्थान हुंदा ऐ ते कन्नै इस भाशा गी बोल्लियै जेह्ड़ी साढ़ी लोकल इकानमी ऐ ओह्दा स्तर बी उप्पर गै जंदा ते लोकें गी बहुत जैदा फायदा होई सकदा ऐ ते मते शा मता डोगरी दा प्रयोग करना चाहिदा ऐ जेह्दे कन्नै गै साढ़ी इकानमी जेह्ड़ी ऐ स्ट्रैंथन होई सकै कुसै गी अच्छा लगी सकै